जब कोरोना लगा था तो बहुत उस समय दिक़्क़त इतना थी कि पूछो ना कितनी दिक़्क़त थी उस समय बहुत हर जगह गाड़ी मोटर हर चीज़ रोक दिया गया था और हर जगह पुलिस लगी थी दुकान सब बंद हो गया था हर मतलब हर चीज़ में इतना कोई किसी की छूता ना था किसी से बोलता ना था कि अगर एक दूसरे से सामने सामना बात करेंगे तो हमको भी करोना हो जाएगा और उसके बाद इतना उस समय तो इतना हंगामा था कि पूरा ऐसा हास्पीटल ना था कि जो खाली हो सारा हॉस्पीटल भी भर रखा था इतने सब लोग थे कि पूछो मत हमारे भी घर के सब जो मतलब कमाने खाने के लिए गए थे सब मेरे घर वाले थे ससुर थे जेठ थे भाई थे सब मतलब सोचके टेंसन होता था कि उन सबको भी कोई दिक़्क़त ना हो कि यहाँ कोई चीज़ के और करोना मैं बहुत बहुत दिक़्क़त थी थोड़ा ना बहुत ज़्यादा दिक़्क़त थी कि अज उसमें इतना अगर परदेस के लोग आ भी जाते थे तो लोग कितना भेदभाव करते थे कहीं इस्कूल में कर देते थे कहीं कहाँ पे दूर रखते थे कि छुआछीत ना हो जाए और फिर हर मतलब हम सब भी इसी की वजह से सबको मतलब मेरे परिवार में टीका भी लगा था कि टीका और सुई भी लगवाने से सब डरते थे कि ये किस चीज़ की सुई है कहीं ये सूई बाद में किसी चीज़ की दिक़्क़त ना हो कि मतलब ये बहुत सब लोग डरते थे कि कहीं अगर करोना भी हो जाएगा तो मतलब क्या करेंगे ना भी होगा ये सुई लगवाने से भी हो सकता है बहुत सब लोग डरते थे फिर भी हम सब सारे लगवा रखे हैं और करोना के बारे में तो सोच के भी ये होता है कि बहुत मतलब इतना उस समय दिक़्क़त थी गाड़ी उड़ी सब बंद हो गया था दुःख बीमार में भी लोग बाहर निकलने से डरते थे कि हम लोग कैसे बीमारी में भी कैसे बाहर निकलें कैसे अपना मतलब आएँ जाएँ कहाँ बहुत दिक़्क़त थी उस समय करोना के कितने घर में मौत भी हो जाती थी मतलब डर से कि अगर इंसान मर कहीं भी मरते भी थे तो ये होता था कि करोना करोना इतना कितना मौत भी हुए उससे और कितने घर में एक दो मौत तो कितने बहुत करोना में बहुत सारे मतलब मरे और हम सब उस करोना के बारे में सोचते हैं तो बहुत ए होता है दो तीन साल बहुत मतलब करोना में हम लोग झेलें हैं दिक़्क़त हुआ है करोना से और जो जितना हम सब मतलब दिक़्क़त हुआ है कि क्या बताएँ करोना करोना बहुत ए हुआ था